ہیلو جی میں آصف بول رہا ہوں میں آج شام کے لیے کچھ کھانا آرڈر کرنا چاہتا ہوں میں کچھ مزےدار ڈش کھانا چاہوں گا کیا آپ کے پاس کچھ مزےدار کھانا ہوگا کہ نہیں جی مجھے بریانی بہت پسند ہے براہ کرم مجھے ایک پلیٹ بھجوا دیں اور کیا آپ کے پاس کچھ مشروبات ہیں اچّھا پھر مجھے ایک ڈش بریانی کی ڈش اور ایک سوڈا دے دیں برائے مہربانی اسے آج شام سات بجے تک ڈلیور کر دیں بس یہی چاہیے تھا مجھے شکریہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈسکاؤنٹ یا کچھ اور چیز ہوگی جی یہ یہ یہ ڈسکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ ڈسکاؤنٹ لگا کر کے مجھے کھانا پہنچا دیجیے گا سات بجے تک جی جی خدا حافظ